بھارت کے لوگوں نے نئی ٹیکنالوجی کے نکالی ہم دکان پہ جاتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا سامان خریدتے ہیں یا سبزی خریدتے ہیں یا پھر ایک چوکلیٹ بھی خریدتے ہیں تو ان سب کے پاس اپنا اپنا یو پی آئی آئی ڈی ہوتا ہے اور اسے آپ آسانی سے پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا بھکاری تک بھی اپنا یو پی آئی آئی ڈی لے کر گھومتے ہیں اور یہ بھیک مانگتے ہیں ہمارے دیش کے لوگوں نے نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں دوسرے دیشوں سے بھی آگے ہیں ٹیکنالوجی کے چھیتر میں بھارت لگاتار آگے بڑھ رہا ہے یہ بہت اچھی ٹیکنالوجی تھی ایک دوسرے کو آسانی سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ہم پیسہ